आं आंनि समुंआव बाहायनाय मोनबांयै आरो नुबाङै बेसाद माखासेफ्रा बेनो जाहैबाय आङो गावनि हारिमुजोंहाय गोरोबनाय बेबायदि फट' फोरखौ लानो मोजां मोनो आङो बारा समायना रमायना गुबुन दस्राफोरनि गान्नाय जोमनायखौ बाहायनानैहाय फट' लानो बा मोजां मोना आरो बेजों लोगोसे आङो आंनि नखरनि बारिखौहाय बांद्राय फट'आवहाय देखायनो मोजां मोना